टे महिना पहिरीं मां मायापुर धाम वियो हुयुमि के इस्कॉन जे टे सौ भक्तनि स समूह सां गॾु असां विया हुयासीं पंज रातियूं ऐं छह ॾींहं असां उते हुयासीं फ़ोन हुयो बट हुनखे यूज़ करण जो टाइम ई कान हुयो ऐं न असांखे इंट्र्रेस्ट हुयो ॿाहिरि जी जेका इहा व्यवसायिक जीवन आहे उहा बि असांखे असांजे अॻियां कान हुई असां ॾाढे वॾे कॉम्पलेक्स जे अंदरि हुयासीं इस्कॉन जो मायापुर जे अंदरि त इन करे ॿाहिरि जी लाइफ़ जो को असर ई कान हुयो टी वी असां वटि हुयो कान इंटरनेट असां चेक न पिया कयूं ऐं सुबुह खां शाम ताईं राति ताईं केवल असां भॻितीअ जे माहौल में इंवॉल्व हुयासीं उते ऐं उनमें असां घणेनि अहिड़े जॻहनि ते वियासीं जेके कृष्ण हीअं उनजी भॻितीअ सां जुड़ियल आहिनि ऐं शाम जो ॿ ॿ कलाक कीर्तन थींदो हुयो सुबुह जो बि ॿ टे कलाक कीर्तन थींदो हुयो सॼो ॾींहुं असां सां कीर्तन ऐं भॼन में इंवॉल्वड हुयासीं सेवा करण जो जेको मौक़ो मिलियो आहे असां उहो बि कयोसीं इहो असांजा ॾाढो सुठो तज़ुर्बो रहियो जंहिंमें असां टिक्नॉजी ऐं व्यवसायिक लाइफ खां परे थी विया हुयासीं